हम हिंदू धर्म मनाते को मानते हैं और हिंदू धर्म में ही पूजा पाठ करते हैं और हिंदू धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं मानते हैं हमारे हिन्दू धर्म में ही इतने सारे देवी देवता और पूजा पाठ है कि ताकि हम दूसरे धर्म में क्यों जाएँ और क्यों करें हमारे हिंदू धर्म में राम कृष्ण राधा रुक्मिणी सब कुछ लोग हैं तो हम दूसरे धर्म में क्यों जायें हमको अपने धर्म की पूजा करनी है और अपने धर्म में हीं रहना है हम दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं रखते है हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है बड़ा धर्म है सनातन धर्म है और हम इन्ही की पूजा करते हैं हमारे धर्म मे होली है दिवाली है दशहरा है इसी को हम मनाते हैं और इसी पर हम खुशियाँ मनाते हैं अपने घर परिवार मे सम्मिलित रहते हैं हम दूसरे धर्म को नही मानते हैं न दूसरी धर्म की पूजा करते है हम केवल हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म की ही पूजा करते हैं हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इसी में अनेकों हज़ारों करोड़ों देवी देवता हैं हम उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं और उन्ही पर विश्वास रखते हैं हम हिंदू धर्म के अलावा और कोई धर्म पर विश्वास नहीं करते और न उनको मानते हैं हमारे धर्म सबसे अच्छे धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म में हज़ारों देवी देवता और उनकी पूजा पाठ करना ही हमारा सबसे बड़ा सपना है और उन्हीं को हम पूरा करते हैं हमारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है हिंदू धर्म में राम लक्ष हनुमान शंकर गणेश विष्णु सब लोग हमारे हीं धर्म में है अब तो हम दूसरे धर्म में क्यों जायें क्यों दूसरे धर्म की पूजा करें हमारे धर्म में इतने बड़े बड़े देवता हैं तो हम अन्य धर्म की देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं क्योंकि हमारे देवता हमारा धर्म हमारा साहस सब कुछ है हम अपने धर्म पर चलते हैं और अपने ही धर्म की पूजा करते हैं हिंदू धर्म से बड़ा हम किसी भी धर्म को नहीं जानते हैं और ना किसी धर्म को मानते हैं क्योकि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हिंदू धर्म में जो कुछ है जो कुछ सिखाया जाता है हर धर्मों से अलग है हमारा ये सनातन धर्म कई पीढ़ियों से सनातन से चला आ रहा है तो हम अन्य दूसरे धर्मों को क्यों माने दूसरे धर्म को नहीं मानते